नमश्कार में थोआनू सनान लगी कि अज तक्कर में कोई लाईव सिंगर गी सुनेआ ते कन्नै ओह्दा केह् अक्सपिरिंस कीता होऐ ते मिगी अहु सुनने दे बाद कनेहा लग्गेआ और मतलव केह् सुनेंआ में तोआनू सनाई ओड़ां कि में अज तकर कुसे लाईव जेह्ड़ा सिंगर होंदा जियां बड्डे बड्डे सिंगर होंदे कदैं में उनेंगी लाईव सुनेंआ नी ऐ क्योंकि में कदैं अपने मतलव अपने कठुए चा कदै अस बाह्र गे गै नी दिक्खेआ नी भला बाह्र सिंगर लोग कनेहा गांदे कनेह् नेंई गांदे भ ला इयां कदैं इयां नी दिक्खेआ पर बड़े बारी फोन बिच्च इयां लाईव चलदे नै लाईव सिंगिंग होंदी उनें में बड़े बारी सुनेआ में खुद इक मतलव संगीत दी शात्तरा ऐ मतलव में खुद सिंगिंग सिक्खनी होनी खुद संगीत पढ़ा नी ऐं कालेज़ च आईयै ते एह्दे बिच्च में कदैं बी इयां कदैं बी सिंगरें गी नी सुनेआ बट में जेह्ड़े साढ़े गुरु नै जेह्ड़े साह्नू पढ़ांदे ऐ इनेंगी में बड़े बारी सुनेंआ जियां साह्नू एह् पढ़ा दे नै सखा दे नै केह् होंदा कि पैह्ले पैह्ले जमाने च पैह्ले पैह्ले लोकें जेह्ड़े लाईव होंदे रेह् ओह् मलतब जियां साढ़े गुरुएं मतलव साह्नू जेह्ड़े ओह् नै मास्टर नै जेह्ड़े साह्नू समझांदे नै उनें समझाए दा उनैं सखाए दा कि पैह्लें पैह्लैं केह् होंदा हा कि जेह्ड़े होंदे हे लाईव गांदे हे लोग इनें कियां गांदे हे लाईव गांदे हे एह् पूरा त्य़ार करियै आंदे हे ते इंदै बिच्चा कोई पिच्छें पिच्छैं कोई गाना नी बज्जना उंदै कन्नै कन्नै नेंई गाना अपू गाना बड़े स्हेई तरीके दे गाना कन्नै इयां राग गाने बंदिशां गानियां पूरा इयां पूरा स्हेई तरीके दे गाना अज कल दा जेह्ड़ा म्यूजिक ऐ ओह् सारा कुश कक्ख नी करा दा अज कल केह् ऐ सिर्फ आटो टयून करो अज कल ते पिच्छें गाने बजदे अग्गैं सिंगर माईक लेईयै खड़ोते दा होंदा ते ओह्ॅदै कन्नै कन्नै गाई ओड़दा ते बस चलो होईया लाईव इयां लाईव कर दिंदे ओह् एह् कोई थोड़ी ऐ एह् अज कल दे जमाने च कोई बी स्हेई करीके दा आक्खै भला म्यूजिक दै बिच्च रेह्दा ऐ बिल्कुल अज कल दे गाने बी उऐ जेह् नी हैन नै ना अज कल लाईव पर्फामैंस उसले दे चलदे नै में कदैं सुनेआं ते नी लाईव व जेह्ड़े अस अपने मास्टर होर जेह्ड़े साह्नू पढ़ांदे नै इनें गांदे बड़े बारी सुनेआ एह् बड़ा स्हेई तरीके दा गांदें इयां सुनने आह्ले दा इयां दमाक दिल इयां इक जगा पर होई जंदा मतलव एह् इन्ना एह् साह्नू इन्ना अपनी तरफ खिच्चने दा जिसलै ओह् गांदे न साढ़ा इयां दमाक हर इक चीज़ अस इयां उस चीजा च पूरा इयां डुब्बी जन्ने होने क्योंकि गाने दा इक ऐसा तरीके दा ताकि जेह्ड़े अज कल दे जेह्ड़े गाने ऐ ओह् ते कुश समझा आंदे नी हैन पर जेह्ड़े पैह्ले पराने जमाने दे होंदे हे जां इयां राग अज कल इयां जेह्ड़े क्लासिकल सिगर दी अस गल्ल करी सकचै उस तरीके दी दिक्खी जाए ते गाने ते अज्ज बी बड़े स्हेई नै पर जेह्ड़ा गाने आह्ला होऐ जेह्ड़ा स्हेई तरीके दा गाने आह्ला होऐ उसी अस आक्खी सकने इयां नेंई मतलव अज कल दे जेह्ड़े दुऐ गाने जियां नेहा ककर होई हैं एह् कोई सिंगर ऐ टोनी ककर होया कोई सिंगर ऐ एह् ले सिंगर कोई लाईव सुनने दा कोई मज़ा नी ऐ जै तुस सुनो जे स्हेई करीके दा सुनना चाह्ने ओं ते अस जेह्ड़े क्लासिकल सिंगर होंदे उनेंगी सुनो तुस जियां साढ़ी लता मंगेश्कर जी हे हून ते चलो होई दे स्वर्गवासी पर उंदे गाने बी में कदैं इयां लाईव नी सुनेआ पर में उनेंगी फोन च बड़े बारी सुने दा उंदे यूटयूब पर में उनेंगी बड़े बारी सुने दा ओह् इन्ना स्हेई तरीके दा गांदे हे में उनेंगी सुनी सुनियै बड़ी ओह् होई गंदी ही उनेंगी सुनी सुनी गै में मतलव गाना गाना सिक्खेआ उनेंगी सुनी सुनियैं में घर बैठियै गाने गांदी ही हून में आपू मतलव म्यूजिक ऐ जेह्ड़ा सिक्खा नी ऐं इत्थें कालेज़ च आईयै साह्नू सखादे नै बड़े मतलव बड़े स्हेई तरीके दा सखांदे नै बड़ा अच्छै तरीके दा सखांदे नै पर आक्खो भला लाईव प्रफामैंस कदैं दिक्खी ओह् कदैं नी दिक्की ऐ में ओह् कदैं नी कुदै दिक्खी क्योंकि बाह्र कदैं गे गै नी ऐं इयां कुदै बाह्र एह् ऐ व कालेज़ कुदै फंक्शन कुंक्शन होंदे ऐ तेउत्थे जेह्ड़े साढ़े मास्टर सखाने आह्ले नै ओह् सखांदे उनें में इयां सुने दा ओह् ते चलो साह्नू कलासा च बी बड़े अच्छे तरीके नै पढ़ांदे नै उनें कदैं लाईव दिक्खे दा में इयां आक्खै कुदै बड्डे बड्डे सिंगरें गी सुनेआ ओह् इयां अपनी अक्खी कन्नै इयां उत्थें जगा पर जाईयै कदैं नी सुनेंआं पर इयां फोना चा में बड़े बारी सुने दा बड़े स्हेई तरीके दा गांदे सिर्फ जेह्ड़ा शास्त्री संगीत ऐ जेह्ड़ा कलासिकल सिंगर ऐ ओह् बड़ा स्हेई गांदे नै इयां आक्खो जियांअज्ज कल दा संगीत ऐ ओह् कोई संगीत ऐ नी ऐ उसी ना कोई सुनने च मज़ा आंदा ना कोई किश ओह्दे च गाने दा पता गै नी लगदा सिर पैर कुत्थें ऐ सिध्दी जी गल्ल ऐ बस